हमारे राज्य में जो किसान और लोग हैं उनके स्थिति पर चर्चा करने के लिए मीडिया अस्सी प्रतिशत सच बोल रही है और जो प्रतिशत वो कुछ ही कुछ और झूठ बोलने दे रहे हैं लेकिन अगर किसान लोगों को कोई तकलीफ या नुकसान हुई है तो मीडिया लोग जो जल्दी से पहुँच जाते हैं और किसान और लोगों से उनका जो नुकसान या उनका जो प्रोब्लेम हो रहा है उनसे लेकर वो मतलब अपनी मीडिया सोर्स में हो चला देते हैं जिनकी वजह से वो निंजा स्तिथि वो जो चर्चा होती है ओ सरकारों तक पहुँच जाती है जिससे किसानों को बहुत मतलब हौसला मिलती है और किसान लोगों को जब कोई नुकसान होता है तो उनका लॉस होता है तो मीडिया के माध्यम से और सरकार तक पहुँच जाते हैं और सरकार से कुछ लाते हैं जो उनके घर परिवार चल जाता है